हेलो हाँ हलवाई भैया भैया मेरे यहाँ पर शादी है और मुझे पाँच सौ लोगों का खाना बनवाना है जिसमें आपको दाल चावल सब्ज़ी पूड़ी मिठाई मिठाई में आपको ग़ुलाब जामुन रसमलाई और जैसे पापड़ आलू बड़े कचोड़ी पिज़्ज़ा पास्ता नूडल्स नमकीन तंदूरी रोटी पनीर काजू करी

तो क्या ई ये कितने में बन जाएगा भैया नहीं नहीं भैया पाँच हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप आप कम करो ना थोड़ा ढाई हज़ार करो ना अरे भैया आप तो बहुत बता रहे हो नहीं नहीं ज़्यादा से ज़्यादा चार हज़ार ठीक है ठीक है भैया चार हज़ार में तो आप कब तक दे देंगे आप मुझे आज ही चाहिए भैया मुझे छह बजे तक नहीं भैया सात बजे तक तो लेट हो जाएगा नहीं नहीं आप मुझे छह बजे तक डिलेवर करवा दीजिए जी ओके भैया